सरकारी योजना के बारे में जैसे सरकारी आयुष्मान कार्ड हो गया ई श्रम कार्ड हो गया यह सब बनवाइए यह सब बनवाना बहुत ज़रूरी है और यह सब यह सब रहने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है आयुष्मान कार्ड अगर हो गया तो उसका क्या क्या फायदा है आयुष्मान कार्ड के तहत आप अच्छे से अच्छे होस्पिटल में आप अपना इलाज करा सकते हैं अपना अपने परिवार का अपने बच्चे का कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा और ई श्रम कार्ड का फायदा है ई श्रम कार्ड का भी बहुत फायदा है बहुत लाभ है ई श्रम कार्ड पर सरकारी योजना सरकारी पैसा जो भी है वह सब आता है उसमें भी बहुत लाभ है आयुष्मान कार्ड का भी बहुत लाभ है आयुष्मान कार्ड से सरकारी बहुत फायदा होता है सरकार के घर से यहाँ से बहुत फायदा मिलता है आयुष्मान कार्ड का उससे आप अच्छे से अच्छे होस्पिटल में अच् भारी से भारी बीमारी जो भी होता है ऊ सब का निःशुल्क इलाज होता है जिसमें कम से कम ख़र्च लगता है कम से कम पैसे में और अच्छे बजट में हो जाता है अच्छा से अच्छा इलाज हो जाता है इसलिए आप लोग आयुष्मान कार्ड ज़रूर बनवाए आप अपना बनवाए अपने परिवार का बनवाए अपने आस पड़ोस का सबका बहुत ज़रूरी है बनवाना बनवा लीजिए इससे बहुत काम आने वाला है काम आता है और ई श्रम कार्ड का भी बहुत अच्छा काम करता है वह भी बहुत अच्छी चीज़ है ई श्रम कार्ड रहने से बहुत काम आते हैं हर चीज़ में अपना हो या अपने बच्चे का हो बलोक में हो सरकारी जो भी योजना आती है उसमें लगता है